हमारे बदोही ज़िले की मुख्य कला क़ालीन है क़ालीन बुनाई जो कि हमारे यहाँ लोग उस कंपनी में जाते हैं काम करते हैं पैसा कमाते हैं और जिससे हमारा घर परिवार चलता है और हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन घड़ा और मटका दिया बनते हैं जिसे हम पानी रखते हैं किचेन में उसका अच्छे से उपयोग करते हैं और क़ालीन बुनाई का भी उद्योग होता है उससे हमारे यहाँ घर परिवार चलता है अच्छे से और उस उससे हमें बहुत ही लाभ है हमारे भदोही ज़िले के लिए कला से क़ालीन बुनाई से और मिट्टी के बर्तन से मटका घड़ा और दिया जैसे दिए जलाने के काम आते हैं मटके में पानी भरा जाता है गर्मी में जो पानी ठंडा रहता है हमें पीने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है जो कि हम अच्छे से उसका इस्तेमाल करते हैं किचेन में और हमें बहुत ही अच्छा लगता है हो गया